आजकल के युग में स्थानीय व्यापार समुदाय एक दूसरे का सहयोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं क्योंकि इस युग में व्यक्ति अपनी ट्रस्ट के साथ साथ उसका जो दुकानदार है या भी कोई भी व्यवसाय का जो प्रोडक्ट मैनूफैक्चर होता है उसको देखकर अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो व्यक्ति और आसपास के जो दुकानदारी या सहयोगी है वह भी उसको अपनाएगा जब बात आती है प्रोडक्ट और ट्रस्ट की तो वह सब डिपेंड होता है मैनूफैक्चर में मैनूफैक्चर किस भावना के साथ अपना प्रोडक्ट बनाता है और वह जो भी मापदंड होते है उसके अनुसार अगर उस पर खड़ा उतरता है तो एक दूसरे का समर्थन करने के लिए व्यक्ति उसको प्रमोड भी करता है मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी दुकानदार से या सहयोगी से वस्तु खरीदता है तो आगे जाकर अच्छी वस्तु अगर होगी वह उसके माप दंड पर खड़ी उतरेगी तो लोगों को जाकर बताएगा की यार यह व्यक्ति यह जो चीज़ है मैं उस दुकान से या उस सहयोगी से लेकर आया हूँ और बहुत अच्छी है इसका जो भी फ़िर वह है वह उनको बताएगा की आप भी लाइए और वह उस चीज़ को सोशल मीडिया पर प्रमोड भी करता है कोई भी वस्तु लाता है अगर वह बहुत अच्छी चलती है या बहुत अच्छा काम करती है उसकी हिसाब से तो उसको फ़िर सोशल मीडिया पर डालता है यह वस्तु है इस दुकान पर मिलती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है आप भी इसको अपनाइएगा और आप भी एक बार ज़रूर प्रयोग किए जिएगा